हांव म्हज्या पार्टनरा खातीर एक सरप्रायज प्लॅन करता ताका म्युजीक आय आयकपाक खूब आवडटा तो म्युजीक फ्रीक कसो सारको आनी ताका म्युजीक आय आयकपाक तशेंच पफोम करपाकूय आवडटा तेका लागन हांव एक सर्प्रायज प्लॅन करता तेका म्युजीक फेस्टीवला व्हरपाक गोवाचो जो अपकमींग म्युजीक फेस्टिवल आसा गोवा सनस्प्लॅश सो म्हाका ताका थंय व्हरपाचें आसा सप्रायज दिवपाक आनी हांव हे सप्रायज दिवपाक खूब एक्सायटेड आसा बिकॉज ताका म्युजीक खूब आवडटा ताका लागून तर म्हाका टिकेट्स बूक करपाचे आसले आनी म्हजो बजट तसो कमी आसा ताका लागून हांव खूब खूश जातलें जर म्हाका किदें डिस्कावंट मेळटा ऑर हांव कितें प्रमोशन सुद्दा करपाक रेडी आसा जर खंयचेय ब्रॅड्स आसात जाल्यार आनी म्हाका तुमचे डिस्कावंट स्किम्स बीन कितें आसा जाल्यार करपाचें सांगपाचे आनी जर तुमचे कितें प्लेन्स आसा लायक ग्रूप प्लेन्स आसा ऑर कितेें आसा बेसिकली मोस्टली कपल प्लेन्सूच म्हाका जाय आस सो हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता की म्हाका तुमचे जे डिस्कावंट स्किम्स आसात ते सांगपाचे आनी कितें प्रमोशन प्रमोशन डिल्स बीन आसा जाल्यार ते सांगपाचे कशें